हाँ हम अपने लेखन का सम्पादन और संसोधन को सम्भालने के लिए कई सारे विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हैं पहले तो हम प्रयत्न करते हैं कि उसमें कोई भी गलती ना हो और यदि कोई गलती हो तो मैं उसे सुधार लूं कभी कभी कोई विशेष विषय ना मिलने पर मैं फ्लो में ही लिखता हूँ क्योंकि उसको फ्लो में लिखने के बाद मैं स्वयं पढ़ता हूँ और मैं